अनिलोम विलोम करपाचे म्हणजे योगा करपाचे म्हणजे खरेंच अशें काय तर आपलें शरीर एकदम तंदुरुस्त रावता जें शिकपण आसात तें सुद्दां तुजें नाही नश्ट जाता तें केल्यान आपले जे डॉक्टरा कडेन इल्ल्या दिसा वचपाचें पडटा जे टॅबलेटी बी घेवपाचें पडटा तें सुद्दां घेवपाची गरज ना अशें म्हाका म्हज्या मनांत दिसता कारण हाच्या पयलीं हांवें ताचेर म्हणजे ताचो फायदो मी घेतलेलो आसा कळ्ळें हांव शीक पडून डॉक्टरा कडेन बी वतलो टॅबलेटीय घेतलो पळय ती कांय गरज पडूंक ना मी जेन्ना ह्या क्षेत्रांत म्हणजे योगाच्या क्षेत्रांत आयलो थंयच्यान खरेंच म्हाका अशें दिसलें काय तर डॉक्टर डॉक्टराची सुद्दां गरज ना टॅबलेटी घेवपाची घेवपाचे हाचेर अशें म्हाका आजून पर्यंत दिसता काय तर घेवपाची सुद्दां गरज ना आनी जी डायबिटीज तुजो प्रेशर वाडटा हें सुद्दां तूं त्या योगाचे हाचेर कंट्रोल करता ते योगा काय तर तूं डायबिटी वाडली प्रेशर वाडलो आमी डॉक्टरा कडेन धांवता पळय ते योगा करून आमची सगळी कंट्रोल करून ती डॉक्टरा कडेन धांवपाची गरज ना अशी दिसता कारण अशें मी म्हाज्या फ्रेंडान सुद्दां म्हाका सांगलेले आसा काय तर म्हजी डायबिटी हाय वाडटली ते आपूण पयलीं खूब आयिल्ले दीस म्हणटा ते डायबिटीज खातीर आनी प्रेशरा खातीर आयिल्ले दीस आपूण डॉक्टरा कडेन बी वयतलो पूण आपूण जेन्ना योगाच्या क्षेत्रान जेन्ना गेलो ते तेचे थंयच्यान आपणाक ते टॅबलेटीन न्हय कसलेच ही डॉक्टराची औषद डॉक्टर न्हय हें केन्नाच आपूण करूंक ना योगाच्या क्षेत्रांत पडलो थंयच्यान खूब आपणाक फायदो जाल्लो आसा आनी खरें आपणाक खरें फ्रेश अशें म्हणजे आपूण परत आपूण भुरग्याचोच जल्म जालेल्या सारको अशें म्हाका दिसता अशें सुद्दां म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान सांगलें आनी थंयच्यान हांवूंय त्या क्षेत्रांत वचन म्हाकाय तशेंच दिसपाक लागलें काय तर योगा हे खरेंच आपले जिवनाक खरेंच एकदम बरें आसा